आं हाय रेकर्ड खालामनो थाखाय मोनसे मोनसे समायना बरफ गोनां हाजोमाखौ मोजां मोनो मानो होननानै बुङोब्ला बेफोरबायदि हाजोमायाव बरफ एफा एनै गोलैनायजों गोबां समायना नुयो आरो हाजोखौ समायनायजोंनो समाय